پچھلے ہفتے جو ہم نے کولر لیا تھا تو اچھی کمپنی کا ہمیں کولر مل گیا تو ہمارے گرمیوں کے موسم میں کولر لینا اچھی بات ہے لیکن جو ہم نے کولر لیا ہے تو اچھی کوالٹی کا مل گیا اور سستے میں مل گیا اور جو ہم کولر لے کے آئے ہیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا ہے سکون چین کی نیند آتی ہے سکون ملتا ہے رات کو بھی اچھی ہوا دیتی ہے اور خاص بات یہ ہے اس کولر کی کہ یہ بیٹری سے بھی چل جاتا ہے بیٹری سے چل جاتا ہے بجلی بل بھی کم آتا ہے